आयुर्वेदिक दवाई खाने से ही स्वस्थ हो जाते हैं ठीक हो जाता है और गाँवें में और घर अथि आयुर्वेदिक दवाई और हेमोपेथीक दवाई खा कर के ही लोग मार लेते हैं लेकिन शरीर का भी स्वस्थ इसलिए गाँव में खाते हैं घर पर ही आयुर्वेदिक दवाई और हेमोपेथीक दवाई खाते हैं तो वह अपना रहते हैं दवाई भी लोग खाते हैं और घूमते भी टहलते भी हैं आयुर्वेदिक दवाई खाने से ही स्वस्थ होता है मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं जाने पड़ते हैं दवाई खा कर के आयुर्वेदिक और स्वस्थ हो जाते हैं और फिर हेमोपेथीक दवाई है उतना नै अथि होता है और करते हैं हेमोपेथीक दवाई खा कर के और स्वस्थ रहते हैं सब घर परिवार में खाते हैं बोलते हैं जो खा कर के दवा आयुर्वेदिक दावा खाते हैं और रहते हैं दवाई खातक कर के थोड़ा वो घुमबे टहलबे करते हैं और दवाई खा लेते हैं आयुर्वेदिक दवाई और हेमोपेथीक दवाई भी शूट करता है बड़े बड़े डॉक्टर और अथि हॉस्पिटल जाने से परेशानी है भीड़ रहता है बहुत लाइन लगने पड़ता है त आयुर्वेदिक दवाई भी बहुत सारा खाते हैं और ई सब महीने में बीमार पड़ते ही रहता है तो आयुर्वेदिक दवा भी खाते हैं हेमोपेथीक दवा भी खाते हैं और हेम सब खा कर ही दस पाँच मिनट घूम टहल सब करते हैं और कर खा कर के सब बाल सब परिवार बच्चे और सब को भी देते हैं खिलते हैं और रहते हैं रहते हैं सब हॉस्पिटल और बड़े बड़े दुकानदार गाँवें में है आयुर्वेदिक दवा खुल जाए दुकान बड़ा सा दुकान और कोई बिजनेस अच्छा कर ले दवाई दुकान खुल जाय डॉक्टर भी आ जाए सभी तरह के सूचना रहता है कि वह अपना गाँवे में दुकानदारी रहे सब परि के साथ आयुर्वेदिक दवा भी खाए और स्वस्थ रहे हेमोपेथीक दवा भी चलता है और आयुर्वेदिक भी खाते हैं हम सब भी सब सब परिवार को भी खिलाते हैं खाते हैं सब रहते हैं और दवा आयुर्वेदिक दवा भी लेने से स्वस्थ रहता है शरीर और भै वह दबा खाते ही रहते हैं और फिर लेते खतम होता है तो फिर आयुर्वेदिक दबा लेते हैं और हेमोपेथी भी दबा खाते हैं और लेकर के ही सब दवा खा कर के फिर सब को ही देते हैं दवा खा लीजिए और खा कर के दवा फिर खाना अर खिला कर के उसको दवा खिलाते हैं और देते हैं दवा खाता है और आयुर्वेदिक ही दवा खाते हैं और सब दवा खा कर के और देते हैं खाता ही रहता है सब हर महीने पंद्रह दिन बीस दिन पर मंगाते हैं दबाई दोबारा में पंद्रह में दवाई मंगा कर के सब परिवार बच्चा सब खाते हैं और सबको दिखलाते हैं दबाई आयुर्वेदिक दवाई दुकान कोई गाँवे में खुल जाय तो ठीक रहे और दवा भी देने बच्चे सयान भी देते सब है मेरे परिवार में तो सबको ही खिलाते हैं दबा देकर के और खिला कर के सब खाते हैं और दस पंद्रह तक जाना कुछ टहलते भी हैं टहल कर के फिर आते हैं तो फिर खा कर के सो जाते हैं फिर तीन टाइम दवाई उसको खिलाते हैं नीन सुबह खाते हैं शाम में खाते हैं फिर एक बजे खाते हैं और तीन टाइम दवा चलते रहता है सब दबा खा कर के सब परिवार बच्चा सब को खिलाते हैं आयुर्वेदिक दवाई भी होता है हेमोपेथी दवाई भी रहता है सब को देते हैं दबा खाते हैं सब परिवार भी सब को खिलाते हैं सबको देकर के सब अपना अपना परिवार बच्चा को भी खिलाते हैं सब कुछ सब कुछ करना ही पड़ता है सबको देख रेख करना ही पड़ता है सब देख रेख कर लेता सब आयुर्वेदिक गाँवे में कोई अच्छा दुकानदार खुल जाए तो ठीक रहे समस्तीपुर अर जाने से अ अस्पताल जाने से भी सब ठीक रहे सब जाते हैं हम सभी अस्पताल दवा लेकर के ही आते हैं तो सब हेमोपेथी दबाई खिलाते हैं और आयुर्वेदिक दवा भी खिलाते हैं सबको ही रह करते हैं सब खाते ही रहता है सब दबा भी देते हैं सबको से त आयुर्वेदिक दवा और हेमोपेथी दवा सब कोई कोई खाते हैं खिलाते भी हैं सब परिवार सब बच्चा खाते हैं रखते हैं सबको सुरक्षित किया जा सकता है अपना अवस्था शरीर स्वस्थ रहे तो सब चीज ठीक है सबको खिलाते हैं दवा भी रो सब अपना खा पी कर के दवा भी दे देते हैं आयुर्वेदिक दवा भी दे देते हैं और